पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई होना ही चाहिए पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राप्त कीजिएगा तभी कुछ है जैसे बिहार का है और बाहर में अंतर है बाहर में बहुत यानी पढ़ाई है बहुत रहन सहन बात व्यवस्था अलग है और बिहार में बहुत कमी है दस साल ग्यारह साल बारह साल का लड़का हुआ उसके बाद पढ़ा तो पढ़ा नहीं तो चलो भाई बाहर जाओ कमाओ और शहर में पढ़ाई लिखाई का ज्ञान बहुत तगड़ा है हर चीज का व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई सब मास्टर मिलता है यहाँ तो बिहार में तो कोई मास्टर ही नहीं मिलता है जो विद्यार्थी को लोग पढ़ायेगा नहीं तो लफुआ बन जाता है यहाँ चोर बंडोल बन गया और शहर में शहरी है शहर का व्यवस्था अलग है शहर का रहन सहन बोली विचार खाना पीना सब कुछ में तुलना हो जाता है और बिहार में सब कुछ में तुलना है बिहार तो बिहारे है जो विधार्थी पढ़ नहीं पाया वही बारह तेरह साल में वो चला गया अपना शहर शहर पकड़ लिया या पाँच हज़ार छः हज़ार से स्टार्ट बेचारा करता है और कमाने लगता है और शहरी जो है वो कम से कम ढंग से पढ़ेगा ढंग से बनेगा तो लाख सवा लाख पर जाएगा ही उसमें कोई अंतर नहीं है जैसे ग्रामीण ग्रामीण तो कोई चीज का है ही नहीं जो पढ़ेगा जैसे कॉलेज हो गया ईस्कूल हो गया तो हर आदमी अपना अपना बच्चे को करवेंट ईस्कूल में पढ़ाता है मगर इंग्लिस का तो कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त है यहाँ तो इंग्लिश क्या पढ़ेगा शहर में शुरुआत नर्सरी से ही इंग्लिस का ज्ञान है और मैट्टिक तक जो पढ़ लेता है शहर में वो यहाँ आने के बाद भी उसके सामने फैल है और यहाँ तो मान के चलिए सातवाँ आठवाँ के बाद इंग्लिस प्राप्त होता है तो सातवाँ आठवाँ के बाद क्या इंग्लिस पढ़ेगा आदमी वही है यहाँ पर